पूर्णियामे बहुत उल्लेखनीय स्थान ऐतिहासिक स्थल छै मन्दिर किला सङ्ग्रहालय प्राकृतिक विशेषता पूर्णियामे नरसिंह अवतार बिकलौती राम सती मन्दिर छै काली मन्दिर छै काली मन्दिरमे एक पुजारी रहै छै जे बहुत अच्छासँ बाँसुली बजाबै छै वहाँ गेलियै वहाँ काली मन्दिरमे पंडीजीसँ मिललिऐ काहेकि हमरो बाँसुली सीखना छलै तऽ ओकरासँ कॉन्टेक्ट करलियै जे हमरा बहुत सारा बतेलकै की केना बाँसुली बजेलहुँ जाइत छै केतना प्रैक्टिस करना छै ओ सब बतेलकै काली मन्दिरमे काली मन्दिर ओ पुजारी ने मन्दिर भी बहुत अच्छा छै भव्य मन्दिर छै आओर ग्राउण्ड भी छै खूब अच्छा की घुमए फिरय वास्ते अच्छा छै जगह आओर ओ पवित्र जगह छै एकदम कोइ दिक्कत वहाँ नहि होइ छै आरामसँ घुमि फिरके आरामसँ घुमि फिरके हमरा सभकेँ फिर एक राम सती मन्दिर भी छै अवतार बपौती नरसिंह अवतार रऽ यहाँ बहुत सारे ओकरा अलावा बहुत सारा यहाँ मन्दिर छै जहाँकी लोग घुमै फिरै जाइ छै पूजा पाठ करै पॉलिटेक्निक चौक पर शिव मन्दिर छै जहाँकी सावनमे सबलोग वहाँ पूजा पाठ करै छै जल चढ़ाबए छै महादेव